गेमें दे बड़े जैदा फायदे होंदे गेमां खेढनियां चाहिदियां नुआढ़े कन्नै बड़े जैदा फायदे होंदे साढ़ी सेह्त ठीक रौंह्दी ते खेढ़ कुद्द जेल्लै अस करने आं अस बमार घट्ट रौह्नें बौह्ने आं ते नुआढ़े कन्नै बड़े जैदा साढ़ी हैल्थ बी ठीक रौंह्दी साढ़ा दमाग बी नुआढ़े कन्नै तेज होंदा क्यूंकि जेल्लै कोई अस गेम खेढने आं उसदे बिच साढ़ा दमाग लगदा ते नुआढ़े कन्नै साढ़ी दमाग जेह्का ओह् बी तेज होंदा साढ़ी सेह्त बी शैल होंदी ते मटापा ते गेम खेढने कन्नै गेम खेढने अस कूदते दौड़दे रौह्चै ते नुआढ़े कन्नै असें मटापा बी निं होंदा साढ़ा शरीर बी साढ़ा जेह्का ओह् बाह्रा बी फिट रौंह्दा जेह्का शरीर ऐ ओ बाह्रा फिट बाह्रा बी फिट रौंह्दा मटापा शटापा नेईं होंदा अस पूरे तंदरुस्त रौह्ने आं जेल्लै गेम खेढने जाह्चै असें भुक्ख बी लगदी शैल फ्ही अस रुट्टी बी खन्ने आं शैल रुट्टी ख रुट्टी खन्ने आं शैल नुआढ़े बाद ते और बी बड़े फायदे होंदे गेमें दे ओ और बी बड़े फायदे होंदे जेल्लै अस गेम खेढने गेमां शेमां खेढने आं तां असें स इक दूए कन्नै गेमां शेमां खेढने असें इक दूए कन्नै पछान शछान बी होंदी कि

और जेल्लै अस गेम खेढने आं फ्ही इक दूए कन्नै कि असें कि'यां बोलना कि'यां गेम खेढनी कि'यां उं'दे नै सिक्खना सारा पता चलदा जेह्का असें नेईं औंदा ओह् असें सिखांदे अस उ'ने सिखान्ने आं कि'यां खेढनी गेम कि'यां नेईं खेढनी पूरा बड़े फायदे होंदे गेम खेढने दे गेमां खेढनियां चाहिदियां असें